हम लगमा जे छै से पचासो बेर गेलहुँ हेँ आब अहाँ कहब जे कोन उद्देश्यसँ गेलहुँ हेँ तऽ हम कहब जे छै से हमरा लगमामे अपन बहीनो रहैत छथि हुनको ओहिठिमा जाइ छी भरदुतिया पाबनिमे तकर बाद जे छै से अहाँके गलमामे सेहो बहीन छथि गलमोमे गेलहुँ भरदुतिया पाबनिमे राखी बन्धनमे एहिसभमे जाइत रहै छी किआक तऽ ईसभ मिथिलाके छी ताहि लए कऽ आ ओतय बहीनसभ अपन खुआबै छथि दही चूड़ा ई ज जतेक भी खान पीन होइ छै ईसभ सेहो सभ खुआबै छथि कीर्तनेमे गेलहुँ तऽ अहाँके जे छै से लगमा रसियारी कोरथू एहिसभमे किया जाइत छी किआकि जान पहचान यए सभसँ ताहि लए कऽ सभसँ जान पहचान रहबाको चाही सभके आओर दोसर बात जे छै से अहाँके अहाँके दरभंगा जिला तऽ हमर अपन अथि बिहारेमे मतलब पड़ै छै दरभंगा जिला भए गेल मधुबनी जिला भए गेल तऽ ई सभमे जे छै से हमसभ बेसी जाइ अबै छी सभ गोटा रहै छी अपन तऽ ताहि लए कऽ जे छै से अहाँसभके दया रहतै तऽ जाइते रहबै कीर्तनमे अपन दौरी तुमौल रसियारी बुढ़ेब एहिसभमे जाइ छी जान पहचान सेहो यए ओकर सङ्गमे जे छै से अहाँसभके आशीर्वाद रहतै तऽ बिलकुल जे छै से जेबे करबै आओर आओर की कहब अहाँसभकेँ कीर्तनमे जे छै से हमसभ एहि लए कऽ जाइ छी तऽ कीर्तनमे भगवानक नाम लैत छी रामके नाम लैत छी लक्ष्मणके किएकि हरे राम सेहो गबै छी अहाँसभके आशीर्वादसँ भोला बाबाके आशीर्वादसँ अओर एम्हर दौरी तुमौल कोरथू बे बेलपट्टी मतलब बहुते तरहके होइ छै नहि मतलब अपना बिहारमे जतेक भी क्षेत्र छै से हरेक क्षेत्रमे हमसभ घूमै छी जाइ छी अबै छी एम्हर जे छै से ई बुढ़ेब बुढ़ेब कनि बेसी गेलहुँ एहि लए कऽ भगवती स्थान छै बुढ़ेबमे तऽ मङ्गलवारके जे छै से बुढ़ेबमे सेहो मन्दिरमे कीर्तन होइ छै बुढ़ेबमे बहुत जान पहचान छै बुढ़ेबमे जे छै से हमरा कबुलो यए तऽ बुलेब बुढ़ेबमे जे छै से कबुलामे जे छै से एकटा लट से हमर चाची लड़का छै हुनको कटबय पड़तै तऽ ताहि लए कऽ जाइ छी आ बात रहलै क्रिकेट खेलाइ लेल तऽ बेसी हमसभ जाइ छी की बुझलियै क्रिकेट खेलेनाइ हमरसभके मिथिलाके जे छै से बहुत अनिवार्य छै क्रिकेट सभलड़का जे छै से परफॉर्मेंस बढ़िआँ कए रहल छै ताहि लए कऽ आओर दोसर बात जे छै से अहाँके बेसी अधिकतरमे तऽ हमसभ देखियौ कलाकार छी तऽ कलाकारमे जे छै से हमरासभके कीर्तन भजन बेसी क्रिकेट जे यए से अहाँसभके एहिसभमे बेसी हम जाइ छी क्रिकेट कीर्तन भजन लगमा गेलहुँ बहुत तरहके काज भऽ जाइ छै लगमा सभसँ बेसी एहि दुआरे गेलहुँ किएकि लगमामे जे छै से हमर बहीन रहैए आ दोसर भऽ जाइ छै दोस्तसभ बेसी अछि लगमाके लगमा कोचिंगो पढ़य लेल जाइ छलहुँ हेँ हम लगमा रोहित झा नाम छी मास्टरके ओ मतलब बूढ़े बूढ़े कए कऽ छथिन हुनका लग जे छै से अपन पढ़ै लेल जाइ छलहुँ सुबहकेँ आओर साइकिलसँ जाइ छलहुँ अबै छलहुँ बड़ बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ आ ओम्हरेसँ जे छै से बहीनो ओहिठिमा रहै छलहुँ खान पीन परसुओ खिना जे छै से हम गेल रहौँ अपन नार अनय लेल किएकि हमरा उपनयन छी बँसकट्टी छी ताहि लए कऽ नार सभ लोक रखतै तखन ने लोक सुततै एतै तऽ की बुझलियै मिथिलाके जे जे मतलब एखन तक भए एलै हेँ शुरूसँ बाप दादाके जे पहिलेसँ जे छै से मतलब जे छथिन हुनकरसभके पिताजी तऽ नहि छथि हमर नहि छथिन हमर तऽ ता हि लए कऽ जे छै से चाचासभ छथिन तऽ ओसभ जे जे काज कहै छथिन ओ हमसभ कहुना कए कऽ करै छी साइकिलसँ ई तऽ नहि महादेव हमरा जहिआ गाड़ी देथिन तहिआ की बुझलियै सभके जहिआ गाड़ी देथिन तहिआ सभ अपन अपन काज करै छै हम साइकिलेसँ अपन नार अनय लेल लगमा गेलहुँ मतबार गेलहुँ दलदैल गेलहुँ हमर नानीगाम भए गेल अहाँके भेजा आओर अहाँके दलदैल खजुरी होइत एन्ने अहाँके बल्थी होइत एहिसभ दए कऽ अपन घूमैत गेलहुँ साइकिलसँ कोनो काज कए कऽ एलहुँ आओर आओर अहाँसभके की कहब हमर अहाँसभके आशीर्वाद रहतै तऽ आगाँ निकलबे करबै आ सभ जे छै से बिहारके जतेक भी लड़का यए नवयुवक बुढ़ मतलब मतलब अथि अपन मतलब बाबा सभसँ लए कऽ आ बुढ़बा तक जतेक भी छथि जवनका तक सभ जे छथि से ई मतलब काज करैके लेल सभ तैयार छथि मिथिलाञ्चलके जे मातृभाषा छै ओहि लैंग्वेजमे जे छै से सभ वातावरण करबै तऽ ओ सभसँ बेस्ट रहतै सभसँ बेस्ट हम बूझैत छियै ओकरा